हा

हा हा

हा ठीकु आहे भले तव्हां वेहारियो तव्हां मूंखे हेॾो सपोर्ट कयो था ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे ॿार खे तां पाण सां गॾु वेहारियो था हुनखे पढ़ाईंदा हुनजो होमवर्क कराईंदा मुंहिंजे ॿार त न ॿुधायो आहे मां त पाण उनखां रोज़ु पुछंदी आहियां भई टीचर होमवर्क ॾिनो आहे त चईंदो आहे मूंखे त न मिलियो आहे होमवर्क यानी हुनजो हेॾो होमवर्क बाक़ी आह तव्हां उनखे कंपलीट था करायो होमवर्क त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे भले तव्हां हुनखे पाण वटि वेहारियो चालीह मिंट पर टीचर मूंखे तव्हां उहो ॿुधायो की चालीहे मिंटे खां पोइ मूंखे उहा बस जी सुविधा मिलंदी के मां उन्हनि खे चवां ठीकु आहे पोइ मां चालीह मिंट रखी करे मां पंहिंजे ॿार खे पाण सां अची करे वठी वेंदमि धन्यवाद टीचर तव्हां मुंहिंजे ॿार लाइ हेॾो सपोर्ट करे रहिया आहियो तव्हां हुनखे हेॾो पढ़ाए रहिया आयो ऐं मूंखे हिन हिकु प्लीज़ मूंखां फेवर कयो तव्हां के तव्हां आहे न रोज़ु मूंखे वॉट्सएप ते आहे न हिकु मूंखे हुनजो होमवर्क मोकिलियो फोरवर्ड कयो त मां हुन सां गॾु हा हा मां सॼो मूंखे घर में वेही वेही करे सॼो कमु कराए मां हुनजे सॼो होमवर्क कराए पोइ मां मोकिलींदमि धन्यवाद टीचर